में अपने कैमरे कन्नै जैदातर प्हाड़ी लाकें दे जेह्ड़े फोटू होंदे प्हाड़ियें दे फोटू होंदे फुल्लें दे फोटू होई गे कोई भगोआन दे मंदरें दी फोटू होई गेइयां ते उस तरह् दी में फोटू लैन्ना होन्ना ते में इसलेई लैन्ना होन्ना कि मिगी बड़ा शौक ऐ फोटू खिच्चने दी मिगी इक बड़ी आदत ऐ इस गल्ला